संस्कृति प्रथा जो है ई हमारे गाँवमे कैसे कोइ फंक्शन होतै है दशहरामे तो पहिलेके अपेक्षामे जो है अभी बहुत बढ़िआँसँ मनैलो जाइत छै आओर बहुत धूम धामसँ आओर जे हमरासबकेँ भी भविष्यमे सबदिनसँ देखते आबि रहल छी की दुर्गापूजा जे भए छै यहाँ पर जे घरके बगलमे आओर बहुत धार्मिक स्थल भी एक तरहसँ बहुत मन आओर काली स्थान भी छै धार्मिक स्थल आओर आस्था भी हमरासब रखए छिऐ कि एक पूजासँ लए कऽ लहसुन प्याज फलना चिलना जे संस्कृति रऽ नियम छै आओर भगवान रऽ प्रति आस्था रखए वास्ते ई सब चीज बहुत राखिकऽ भी हमरा सब दश दिन तक दशमी रऽ विजया दशमी रऽ आओर मनाबै रऽ चलते बहुत बढ़िआँ दुर्गापूजा बहुत धूमधामसँ मनाबै छी आओर संस्कृति हमरासब गाँव घरमे पहिले बुजुर्ग बहुत पूजा पाठ भी एक पूजा हमलोगोके हमरासबकेँ गाँवमे भइ छै बजित्रा पूजा आओर पुरे गाँव रऽ चारो बगल इर्द गिर्दसँ घेराव करिके बोललो जाइत छै आओर मानवता की गाँवमे कोनो आपसीमे कोनो चीज आबए नहि ओकरो वास्ते हमरासब जे एक पूजा करैत छिऐ बजित्रा पूजा जे आजतक संस्कृति प्रथामे बहुत दिनसँ दादाजी रऽ टाइमसँ पहिलेसँ ही भए रहलो छै आओर हमरासब ओकरा अभीतक निर्वाह करैत छिऐ आओर पुरे गाँववला मिलीके आओर ई तऽ बहुत बहुत बढ़िआँ चीज छै ओकरासँ हमरासब गाँवमे अलाउ रऽ आगू चलतेमे जे छै ई बचित्रा पूजा आबैत छै बान्हलो जात इ छै चारू बगलसँ गाँवके एक चीज ई चलले आबै छै बहुत दिनसँ